साढ़े इत्थें रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच मेटाडोरां गड्डियां कारां ते ऑटो

अस कच्छ जाना होऐ ते ऑटो बिच बी जाई सकने आं कोई दूरा पारे दा होऐ ते मेटाडोरां बी हैन इं'या बगैरा सबकिश ते ऐ इत्थें मतलब की रेलै दा पुल बी बने दा ऐ पर बने दा निं ऐ अगर कोई कटरा जां फिर भागा मतलब की कुसै जगह दूरा आने आह्ला होऐ ते ट्रेन बिच आया रेल बिच बी आई सकदा हाल्ली बने दा निं ऐ पंज छे म्हीने लग्गी जाने ते इंटया अगर असें कॉलेज़ जां रियासी बिच्चा कुदै घर जाना होऐ ते अस घरा बी फोन करियै कुसैगी बुलाई सकने आं अगर कच्छ जाना होऐ ते अगर दूर जाना होऐ ते बस्सां मेटाडोरां मतलब कि बगैरा सब हैन